میں ایک طالب علم ہوں میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں اور میری ابتدائی تعلیم اسکول سے ہوئی اور اس کے بعد میں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ہی اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور کر رہی ہوں اور مجھے کھیلنا کھانا پکانا سب پسند ہے بچوں کو تعلیم دینا پسند ہے بطور خاص ان کی جو زبان ہے مادری زبان اردو میں ان کو میں پڑھانا پسند کرتی ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ بچے اپنی مادری زبان میں تعلیم حاصل کریں ان کو آگے بڑھائیں اور اپنی آنے والی نسلوں میں جو ہے اس کو اجاگر کریں اس کو بڑھاوا دیں